ہندوستانی معاشرے میں مذہب کا بہت اہم کردار ہے یہ معاشرہ دنیا کے سب سے متنوع اور کثیر المذہبی معاشروں میں سے ایک ہے جہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بدھ جین پارسی اور دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ہر مذہب کی اپنی منفرد روایات تہوار اور عبادات ہیں جو ان کی ثقافتی اور سماجی زندگی کا حصہ ہیں مذہب ہندوستان میں جو لوگ جن لوگوں کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی اور سماجی زندگی میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے ہندو مت میں یوگا اور آویرویدک طریقے کے علاج بہت مشہور ہے جو جسمانی اور روحانی سکون فراہم کرتے ہیں ہندو مت کے تہوار جیسے دیوالی اور ہولی رنگا رنگ اور خوشیوں سے بھرپور ہوتے ہیں فلسفیانہ خیالات جیسے کرما اور دھرم لوگوں کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لاتے ہیں اسلام کی تعلیمات میں سادگی خلوص اور انسانیت کی خدمت پر زور دیا گیا ہے رمضان کے روزے اور عید کی تقریبات روحانی تزکیہ اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں قرآن کی تعلیمات زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے اور انسان کو ایک بہتر زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے سکھ مت میں خدمت خلق اور مساوات پر زور دیا گیا ہے لنگر کی روایات کسی بھی بھوکے کو مفت کھانا فراہم کرتی ہے جو سماجی خدمت کی بہترین مثال ہے گرو نانک کی تعلیمات اور کرتار کرتارپور اور گولڈن ٹیمپل جیسے مقدس مقامات سکھ مت کی روحانی ورثے کے علامت ہیں عیسائیت میں محبت بخشس اور خدمت خلق کی تعلیمات اہم ہیں کرسمس اور ایسٹر کی تقریبات خوشیوں اور امن کا پیغام دیتی ہے بائبل کی تعلیمات انسان کو اخلاقیات اور روحانیت کی رہنمائی فراہم کرتی ہے بدھ مت میں بدھا کی تعلیمات امن مداحی اور خودشناسی پر مبنی ہیں مراقبہ کی تنگ مراقبہ کی ذہنی سکون اور روحانی بیداری کو فروغ دیتی ہے ہر مذہب اور اس کے ماننے والوں کا احترام کریں ان کے عقائد اور روایات کی قدر کریں اور ان پر تنقید سے گریز کریں احترام سے معاشرتی ہم آہنگی اور باہمی اتحاد کو فروغ ملتا ہے مختلف مذاہب کے بارے میں علم حاصل کریں اس سے غلط فہمیوں اور تعصبات کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے مذہبی تعلیمات کو سمجھ کر ہم ایک دوسرے کے تجربات اور خیالات کو بہت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ دوستانہ اور مثبت بات چیت کریں کھلے ذہن سے سنیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گفتگو سے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اختلافات کو دور کر سکتے ہیں مختلف مذہبی تہواروں اور تقریبات میں حصہ لیں اس سے مختلف ثقافتوں اور روایات کو قریب سے جاننے کا موقع ملتا ہے شمولیت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں اور تجربات کا اشتراک کر سکتے ہیں سماجی خدمت میں حصہ لیں جو مذہبی تفریق سے بالا تر ہو خدمت خلق کے کاموں میں شمولیت سے ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں اور ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں